हैलो भैया नमस्ते जी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने अपनी पहली लोकेसन मारुपुरा डाली थी मैंने उसको बदलके अब तारबहार कर दी क्योंकि मारुपुरा आने के लिए सिर्फ़ एक ही रस्ता है और उस रस्ते पे अभी नाली का काम चल रहा है जी मुझे अभी अपने घर वालों ने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस रास्ते से ऑटो आएगा उस रास्ते पे नाली का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ सकता और मेरे पास काफ़ी सामान है जिसकी वजह से मैं आपके पास तक वहाँ तक तो नहीं आ सकता तो मैंने इस वजह से अपनी लोकेसन को मारुपुरा से तारबहार कर दिया तो मैं अपना जो भी क सामान है वो सब लेके तारबहार कुछ समय में आ जाऊँगा तो अब आप भी मारुपुरा आने की बजाय सीधा तारबहार आ जाइए क्योंकि आप मारुपुरा आते तो उसमें एक तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक़्क़त होती क्योंकि आपका ऑटो इस साइड नहीं आ पाता और मेको भी बहुत ज़्यादा दिक़्क़त होती क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है तो मैं उसको लेके क्रॉस नाली को क्रॉस नहीं कर पाता जी तो अब आप मारुपुरा की बजाय सीधा तारबहार आ जाइए जिसमें एक आपको भी आसानी होगी आने में और मैं भी अपना सामान लेके आपको सीधा तारबहार मिलूँगा जी मैं जैसे ही तारबहार पहुँचागा मैं आपको कॉल कर दूँगा कि आप आ जाइए जी और लोकेसन बदलने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था कि वहाँ पे काम चल रहा है मुझे अपने घर वालों ने अभी बताया कि वहाँ पे तो नाली का काम चालू है